पशुपालनमे हमरासब गाय पोषए छिए बकरी पोषए छिए बकरीपालन होइत छै गायसे दूध होइत छै ओकरासँ बच गायके बच्चाकेँ लोक बाछा होइत छै तऽ लोक ओकरा बड़ा करिके बेच देए छै बाछी होइत छै तऽ लोक ओकरा राखैत छै फिर ओकरा लोक गाय बनाबए छै फेर ओकरासँ दूध होइत छै बकरी पोषए छै तऽ बकरीके बच्चा होइत छै ओकरामे पाठा होइत छै तऽ ओकरा लोक खस्सी बनाब छै पाठी होइछ त ओकरा राखय छै खस्सी बनाएके बाद ओकरा खस्सी बनाबएके बाद ओकरा बड़ा करैछे बड़ा करएमे ओकरा घट्टा बनाके खिलाबए छै अन्न खिलाबए छै घास काटिके खिलाबए छै तब खस्सी बड़ो होइत छै मजबूत होइत छै तब ओकरा कसाइके पास बेचि दए छै गायके दूधसँ घरमे काम होइत छै लोक दूध दही खाए छै घरमे जे चारि गो पाँचगो गाय पोषए छै ओ दूधके बिजनेस करैत छै दूध बिकलासँ आमदनी होइत छै आओर गाय पोषए खातिर खेतमे जनेरा बोएके ओकरासँ लोक गायके काटिके खिलेलको गाय केओ केओ भैंसो पोषए छै केओ केओ भैंस भी राखए छै भैंसके दूधसे घी बनाबए छै छाली बनाबए छै

भैंससे गोबरभी काममे आबैत छ गोबरकेंँ लोक खेतमे दैत छै ओकरासँ खाद्य बनैत छै जादा बूढ़ा भए जाइत छै गाय तऽ ओकरा बेचि दए छै ओकरोसँ लोक कसाइके पास बेचि देलकै ओकरा